हँ तऽ खेलमे मतलब खेलमे हमर पसन्दके क्रिकेटे होलै हँ तऽ क्रिकेटमे आदमी कहीं मतलब बम्बइ दिल्ली कलकत्ता जम्मू कहीं भी जाय सकै छै खेलै लए तऽ ओहिमे होइ छै किछु इनामो जीतै छै बहुत प्रकारके इनाम होय छै तऽ शरीर भी स्वस्थ रहै छै बढ़िऑं रहै छै तऽ क्रिकेट बहुत बढ़िऑं चीज भेलै हमरा हमरा आरके तऽ खेलै लए चललहुॅं तऽ हमे आर तऽ खेल खेलै लए हमरा अइबे नहि छै तऽ खेलबै कहाँ सऽ हमे देखै कहीं होइ छै तऽ देखै लए चैलि गेलहुॅं तऽ देखलहुॅं तऽ बहुत दूर दूर आदमी चैलि जाइ छै तऽ हमरा आर कलकत्ता मे दिल्लीमे बम्बइमे हँ पकिस्तानमे सगरे होइ छै होइ छै तऽ बहुत बाजियो लागि जाइ छै मतलब जुवो खेले लगै छै जीतऽमे हार जीत के होइ छै तऽ ओहिमे आदमी केते कमाइयो लै छै ओहिमे हँ कमबै छै खूब होइ छै पैसा होइ छै मने शरीर भी बढ़ियाँ रहै छै सबकिछु क्रिकेटमे तऽ खेललहुॅं खेलने मने देखै लए गेलहुॅं सब किछु केलहुॅं हँ तऽ ओहिमे इएह सब होइ छै बहुत भीड़ लगल रहै छै बहुत आदमी बहुत देशके आदमी आबै छै बहुत दूर दूरके आदमी आबै छै खेलै लए बहुत दूर दूरके खेलै छै बहुत आदमी जीते हारेके होइ छै देखै छै अपन बहुत आदमी संकट रहै छै बहुत मतलब तऽ ओहिमे कते हारियो जाइ छै कते जीतियो जाइ छै तऽ क्रिकेट बहुत बढ़िऑं चीज भेलै हँ ई भेलै अथीमे तऽ बहुत देखै लए सब काम करै छै अपन आ तऽ धोनी भेल आदमी भेल बहुत बढ़िऑं से क्रिकेटमे हमहूँ आर सब जाइ छियै देखै लए ई बात नहि छै नहि जाइ छियै देखै लए तऽ हमहूँ आर सब जाइ छियै देखै लए

ठीके एतना पर देखैमे बढ़िऑं लगै छै क्रिकेट शरीर भी बढ़िऑं रहै छै स्वस्थ रहै छै

ओते हमरा खेलै लऽए नहिये आबै छै जे हम खेलै लए जेबै हम खेलै लऽ कहाँ जेबै ओते दूर पकिस्तान रे बम्बइ रे दिल्ली रे कलकत्ता रे हरियाणा रे हँ हँ पूना रे बनारस रे ई सब जगहमे हमे आर कहीं दूर दूर आदमी सब देखै लए जाय तऽ ई सब बढ़ियाँ बात छै हँ तऽ चलियौ ठीक